अ हेल्ल' औ मर्निं औ नंगौ नंगौ सोलायनानै होनाय जाबाय माने बेखौ नै दिनैनिफ्रायनो खालामनाय जादों बेखौ नों राइट टाइमावनो फन खालामदों मोजां जादों नांगौ बायदि गावनि अ अ नंगौ नंगौ औ गावनि क्लासखौ थि समाव खालामफैबानो जाबाय आरो लोगोसे नों माबा माबि सोलोंनो गोसो दंबावोब्ला नोङो फिन आरो खबर लानो हागोन बेयाव नोङो गावनि जितु मा माबाखौ लादों नोङो टेन्सखौ लादों बा मा आयदाखौ लादों बेनि सायाव नोङो गावनि नांगौ जि जिराद बेखौ लाना फैबानो जाबाय जेराव नोंनि सुबिदा जानाय बायदि दा लोगोआव सोरबाफोर दङ नामा फैनोगोनां

औ औ क्लासाव थिक माबा खालामफैबानो जाबाय क्लासखौ अब्लानो नों मोजाङै गावनि नांगौखौ मोननो हागोन जुदि नोङो सम बायदियै सफैयाब्ला लेट जायोब्ला नों थालांगोन बे नोंहानो माने लस जागोन माखौ फर टाइम टाइमखौबो सोलायदों आरो लोगोसे बेयाव गावबा गाव मोनसे माबा थागोन फार्स्टआव बेवहाय थिउरिटिकेल आरो प्रेक्टिकेल बिदि सम थागोन बेयाव फार्स्ट स्टार्टिङाव बेयाव प्रेक्टिकेल थाहैबाय बेखौ नों सोलोंग्रोना लानांगोन बे दाइन रिंगा बेसोआव फैनानै नोङो बेफोरखो सोलोंना लानो हागोन आरो बेनि उनावहाय नोङो प्रेक्टिकेल बेखौबो नों खालामनो हागोन जागोन ना नों थि समाव फैदो आरो गावनि क्लासखौ मोजाङै खालामफैबानो जाबाय अके जाबायना